मां सॼी दुनिया में किथे घुमणु चाहियां थो त उहो शहरु दुबई आहे छाकाणि त दुबई में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं जॻहियूं आहिनि ख़ासि करे त बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा जहिड़ो मोल अॼु ॾींहुं ताईं कोन्हे सॼी दुनिया में कोन ठहियो आहे बुर्ज खलीफा जी नज़ाकत अलॻि ई हुई आहे फ्यूचर ऑफ दुबई उहो त ॾिसण जो हिकिड़ो अलॻि ई ॾिसण जो अनुभव आहे जेको अॼु मां अॼु ॾींहुं ताईं पंहिंजे दोस्तनि जे मुंहुं मां ॿुधो आहे मीना मार्केट मीना मार्केट में कई सालियूं अलॻि अलॻि शहर यूं मिलंदियूं आहिनि दुबई जा चॉकलेट ऐं हेॾा सुठा हूंदा आहिनि जेके दोस्त ॾींदा आहिनि त इअं लॻंदो आहे त मां कॾहिं दुबई वेंदुमि त मां पंहिंजे लाइ बि अहिड़ा चॉकलेट वठी ईंदुमि